ہاں میں نے فلمی کیمروں سے شوٹنگ کی ہے فلمی کیمروں سے شوٹنگ کرنا اپنے آپ میں ایک آرٹ ہے ایک کلا ہے جس کو سیکھنا پڑتا ہے فلمی کیمروں سے شوٹنگ کرنا بہت ہی دلچسب ہے اور بہت ہی چیلنجنگ کام ہے اور اگر ہم بات کریں فلمی کیمروں سے شوٹنگ میں اور ڈیجیٹل فوٹوگرافی میں جو خاص فرق ہے اس میں کچھ اہم فرق یہ ہیں کہ جیسے فلمی کیمروں میں رول کا استعمال کیا جاتا ہے وہیں ڈیجیٹل فوٹوگرافی میں سینسرس کا استعمال کیا جاتا ہے ڈیجیٹل فوٹوگرافی سے لی گئی تصویروں کو ہم لوگ آسانی سے اپنے مطابق اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اپنے مطابق اس کو جیسا چاہیں ویسا بنا سکتے ہیں لیکن فلمی کیمروں سے جو شوٹنگ کی جاتی ہے اس کے بعد جو اس میں فوٹوز اور ویڈیو جو بنتی ہیں ان کو ایڈٹ کرنے کا ایک الگ پروسیس ہے